हलो मां जयपुर मां ॻाल्हाए रही आहियां पहिरीं मां अजमेर में रहंदी हुअसि हाणे मुंहिंजी जयपुर में बदिली थिअण जे करे मां जयपुर में आहियां मुंहिंजो पान पैन काड खे अपडेट्स में एड्रेस अपडेट करण लाइ मां पंहिंजा दस्तावेज़ तव्हांखे मोकिले रही आहियां महिरबानी करे मुंहिंजे पैन काड में एड्रेस खे अपडेट करण जी कृपा कयो